अपना मिथिलाञ्चलमे कपड़ा पहिरै छथिन तऽ धियापुता छथिन तऽ ओ फराको पहिर लै छथिन पैन्टो पहिर लै छथिन जिंसो पहिर लै छथिन आ ऊपर से टीओ शर्ट पहिर लै छथिन ले जे जिया सियान जे लड़की छथिन ओ सूट समीज ओढ़नी सलवार सभचीज पहिरै छथिन हुनको जे मोन होइ छनि तऽ टी शर्ट पहिर लेलाह जिंस पहिर लेलाह पलाजो पहिर लेलाह हरेक तरहक डिजाइन डिजाइनके अपन कपड़ा पहिरै छथिन मिथिलाञ्चल मे अपना ई सभ पहिर लै छथिन पहिर लै छथिन तऽ बढ़िआँ लागै छथिन बढ़िआँ लागै छथिन तऽ सियान जे छथिन ओ साड़ी पहिरलाह साया पहिरलाह बलाउज पहिरलाह बहुत गञ्जी पहिरलाह गहनामे कपड़ामे पहिरलाह गहना मे टीका पहिरलाह नथिया पहिरलाह झुमका पहिरलाह बाली पहिरलाह टॉप्स पहिरलाह हार पहिरलाह सिकरी पहिरलाह मङ्गलसूत्र पहिरलाह ढोलना पहिरलाह चानी पहिरलाह जिनका छनि पहिला जेवर ओ अट्ठनियो पहिर सकै छथि हाथमे कङ्गन पहिरलाह सोनाके चूड़ी पहिरलाह घड़ी पहिनलाह चूड़ी लहठी पहिरलाह इएह सभ अपन पेहनला ओढ़ला हरेक तरहके चीज हुनका मिलै छनि हरेक तरहक पहिरै छथिन जेना जेंस छथिन तऽ ओ धोती पहिरलाह कुरता पहिरलाह गञ्जी पहिरलाह गमछा जूता चप्पल घड़ी इएह सभ ओहो सभ अपन पहिरै छथिन पऽ पहिरलाह पहिरलाह तब अपन अऽ साइकिल पर चढ़लाह मोटरसाइकिल पर चढ़लाह जिनका जे कहऽ मिलै छनि जे होइ छनि से अपन पिहनै छथिन लड़का भेला तऽ ओ जिंसो पहिरलाह शर्टो पहिरलाह गन्जियो पहिरलाह शर्टो पहिरलाह गन्जियो पहिरलाह टीओ शर्ट पहिर लै छथिन जिंसो पहिर लै छथिन पैजामो पहिर लै छथिन ढिलोढ़ालो पहिर लै छथिन हर तरहके जिनका जेहन होइ छनि से तेहने पहिरै छथिन पहिरला पीन्ह ओढ़िके तब अपन गाँवमे समाजमे घुमलाह चलला फिरलाह गाँवमे बढ़िआँ लागल जे आदमी लेडिज छथिन ओहो गहना जेवर नथिया भेल झुमका भेल सभचीज पहिरला पएर शमे भेल चप्पल भेल जूता भेल अँगुठी भेल हर तरहक चीज ओ अपन देहमे लगबै छथिन पहिरै छथिन तऽ सुन्दर लागै छथिन कहियो गाँवमे बोलला कऽ कहियो हुनका कन गेलाह कहियो हुनका कन गेलाह कहियो हुनका कन गेलाह लगन भेल तऽ ओहि अँगना गेलाह ओहि अँगना गेलाह सभचीज पीन्ह ओढ़ि कऽ पूरे अपन मिथिलाञ्चलमे अपना समाजमे घुमला फिरला आ जे बढ़िआँ लागै छै बढ़िआँ तऽ लागबे करै छै सभचीज जे पीन्ह ओढ़ि लै छथिन इएह सभ अपना गाँव मे सभगोटा पिन्है छथिन ओढ़ै छथिन आरो अपन की करथिन